हांव क्रिकेट फुटबॉल आनी बॅडमिंटन हो खेळ खेळटां ल्हानपणासून म्हाका हांची खूब आवड आशिल्ली पयलीं म्हाका क्रिकेटीचो आवड आशिल्ली सो हांव क्रिकेट रात दीस खेळटालों हांव म्हज्या स्कुलाचे टिमीकूय खेळ्ळां आनी म्हज्या गांवांत क्लबाकूय खेळ्ळां क्रिकेट क्रिकेट म्हाका इतलो खेळटालो की हांव ह्या हातूंत टॉर्नमेन्टानूय खुबशे प्रायझीस हाडलेले आसात तशेंच फुटबॉल फुटबॉलाची सुद्दां म्हाका खूब आवड आशिल्ली हांव टिवीचेर पळयतालों टिवीचेर पळोवन पळोवन हांव शिकलों की फुटबॉल कशें खेळटात तें आनी हांव आमच्या गांवांतल्या भुरग्यां वांगडा खेळटालों तशेंच हांव म्हज्या कॉलेजीच्या ग्रुपांत गेलों फुटबॉल ग्रुपांत थंयसर हांव खेळपाक लागलो थंयसर सुद्दां खुबशीं प्रायझीस जिखून हाडलीं आनी खुबशे खेळ मांडले आनी हांव फुटबॉलांत इतलो हें जालो की हांव तातूंत घुसूंक लागिल्लो की बाबा फुटबॉल कशे कशे हें करप ते तशेंच बॅडमिंटन सुद्दां हांव म्हज्या गांवांतल्या भुरग्यां वांगडाच खेळटालों बॅडमिंटन हांवें तशेच खुबशे प्रायझीस जिखून हाडिल्ले आसा खंयसर खंयसर गेल्लों आसा आनी मॅडलां सर्टीफिकेट जिखून हाडलेले आसा हे खेळ खेळटना हांव पयलीं म्हज्या गांवांतल्या भुरग्यां वांगडा खेळ्ळों गांवांतल्या भुरग्यां वांगडा इतलो खेळून खेळून हांवें म्हजे दीस काडिल्ले आसा की रात दीस फक्त आमी खेळ खेळटाले मागीर हांव म्हज्या कॉलेजीच्या फ्रॅंडसा वांगडा फुटबॉल आनी बॅडमिंटन खेळपाक लागलो आनी थंयसर खेळटां खेळटां आमी आनीकय हें केलेलें आसा की बाबा सगळे म्हाका आतां वळखतात की हांव फुटबॉल खेळटां क्रिकेट खेळटां म्हणून म्हाका फेमिलिनसून सपोर्ट आशिल्लो म्हाका फ्रँडसांचो सपोर्ट आशिल्लो म्हाका टिचरिंचो सपोर्ट आशिल्लो खेळप बी अशें जाल्लें आसा की हांव हाका म्हज्या लायफानसून केन्ना पयस करूंक शकनाशिल्लो तशेंच लोकांक समज खेळपाचो आवड आसा जाल्यार ते म्हापश्या खेड्यांत खेळपाक शकतात थंयसर गोवर्मेंटान तुमकां सगळी सोय केल्ली आसा तुमकां क्रिकेटिचो ग्रावंड आसा थंयसर फुटबॉलाचो ग्रावंड आसा कबड्डी आसा वॉलीबॉल आसा प्लस स्विमींग आसा बॅडमिंटन आसा सगळें आसा कोणाक क्रिकेटी आवड आसा ते क्रिकेटीक थंयसर वचपाचें कोणाक फुटबॉलाक आसा तें फुटबॉलाक कोणाक बॅडमिंटन कोणाक वॉलीबॉल सगळें थंयसर आसा थंयसर धाकटो किंवा व्हडल्या कोणूय येया सगळे जाणांक थंयसर हें आसा तुमकां आपल्या फेमिली वांगडा टायम स्पॅंड करूंक जाय करपाक शकता आपल्या फ्रॅंड्सा वांगडा येवन टायम स्पॅंड करपाक जाय जाल्यार करूंक शकता खेळप म्हळ्यार आयच्या हाका इम्पोर्टंट जाल्लें आसा कित्याक खेळ्ळो जाल्यार तुजी स्वस्थ बरी उरतली तूं हॅप्पी रावतलो तूं स्ट्रॅस फ्री रावतलो तूं टॅन्शन घेवचो ना म्हणून लोकांनी जाता तितलें म्हणजे दिसाक एक वर दोन वर तरी खेळप भुरग्यांनीय बीन एक वर दोन वर खेळप आनी आपलो दीस आसा तो हें करप